हिन्दी बोलने वाले लोग जिनके साथ जिनकी भाषा नहीं मिलती उनके साथ संवेदनशील बने रहें सब से पहले सब्र और समझदारी से व्यवहार करें एक दूसरे के विचार और भावनाओं को समझें और अपने विचार व्यक्त करें सही तरीक़े से व्याख्यान करें ताकि समझ आए जल्दी जल्दी माहौल में बातचीत को शुरू करें आपस में आदान प्रदान रुचि दिखाऍं और एक दूसरे की संस्कृति को समझें श्रेष्ठ है कि संवेदना हल्का मज़ाक और प्यार भरी बातें शामिल करें ताकि एक दूसरे के साथ मेल जोल बना रहे और हमें ये भी महसूस करना है कि अगर वो इंग्लिश बोलता है तो हमें उनके साथ टूटी फूटी इंंग्लिश में बात करना है ताकि वो थोड़ा थोड़ा समझें और अच्छे से हमें गाइड कर सकें और उनके साथ हमें हँसी मज़ाक वाला माहौल बनाना है ताकि वो आगे वाला नाराज़ भी ना हो और उनके साथ हमें अच्छे से व्यवहार पेश करना है ताकि वो ख़ुश रहें और हमें सही तरीक़े से अपनी भाषा बता सकें